जी हाँ खेल लोगों के लिए तनाव से राहत और आनंदायक आउटलेट प्रदान करते क्योंकि व्यक्ति अपने जीवन में बहुत तनाव महसूस करता है जब भी व्यक्ति तनाव में होता है तो वह उस से राहत पाने के लिए अपना पसंदीदा काम करता है पसंदीदा मूवी देखता है पसंदीदा वर्क करता है तो जब व्यक्ति तनाव में होता है तो उसे राहत और आनंददायक महसूस करने के लिए वह अपना प्रिय खेल खेलता है प्रिय खेल खेलने के बाद व्यक्ति से तनाव की समस्या दूर हो जाती है और वह राहत और आनंद महसूस करता है क्योंकि जब व्यक्ति अपना मन पसंद खेल खेलता है तो उसको उसके तनाव की जो भी वजह है सारी को भूल जाता है और तनाव से दूर हो जाता है